न मां अॼु ताईं कोई अहिड़ो सफ़र त न करे सघियो आहियां की जिन सां समाज जो कोई ऋण या कर्ज़ु टाइप जो लहे या इन टाइप जो सफ़र अॼु ताईं मुंहिंजे त ध्यानु में न थो अचे की मां कोई सफ़र कयो हूंदो बाक़ी स्वयं सेवा त हाणे कोई बि सफ़र असां कयूं था त हूअ स्वयं सेवा ई आहे हिक प्रकार सां पंहिंजो मनोरंजनु त थींदो ई थींदो आहे उनमें बाक़ी समाज जो असांजो कोई बि ऋण असां न लाथो आहे